गोदोलाय जों मान्जिनायालाय माबाजों मान्जियोमोन बाला अन्थाइ एसे होनानै हाथ'फ्ला एसे होनानै दुब्रि हाग्राखौ फुनानै बेफोरबायदि गोजों गोजों मान्जियोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि जुगावलाय बेबायदि नंला गोदोहाय माबा एखेबारे माजों मान्जिगोन माजों मान्जिया बे दानिबायदि सार्फ गैयाना गोदोनि आबै आबौनि दिनाव माबा एखेबारे औवा बिलाइ नङाबा दुब्रि हाग्रा नङाबा जिगाबफोरजों मानजियो ओमफ्राय ओरै नङा ओरै दाथ' अमा बेदर बायदिसिना जानायाबो बांसिन नालाय गोदोथ' बिदि जालाबाया बेमार आजारफोराबो गैयामोन बेमार आजारफोरा दा बांसिन जाबाय दानि मान्जिनायालाय बिदिनो निर्मानो बायदिसिना साबोनफोरजों मान्जियो गोदो बेफोर बायदिखौ बुजिनो रोङामोन गोदोनि आबै आबौमोनहा माने दा जुगफ्राबो दस्रा दस्रा जाबाय नालाय ओंखायनो दा गोदान गोदान बाहायो गोदोनि नेम खान्थिफोरखौ गासैबो बावलांजोब्बाय दा मान्जिनांगौबा दानि मानसिफोरा मुगैयो गोदोनि दिनखौ बाहायनांगौबा बेफोरबायदिजों मान्जियो नामा बेबायदिजों खारो नामा बेबायदि सानो जोंलाय फोरोङो ओरैबायदि ओरैबायदि साबोनफोर माबाफोर होबा बे मोनामनायसो थायो हाथ'फ्ला होनानै बिदिनो बाला एसे हो एबा हाथ'फ्ला इसे हो होनानै मान्जि होनबा बेफोरखौथ' मानिला जाबायना गोदोलाय जों बेफोरबायदिजोंबो उन्दै उन्दै समाव जों मान्जिबोनो मोनदों ओंखायनो दा माबाफोरखौनो जेबो माबाला आरो गोदोनि नेम खान्थिफोरखौ लानो रोंला ओंखायनो दा समस्याआबो बारा जाबाय बेमार आजार बारा जालांबाय जानाय लोंनाय मुवाफोराबो बायदि रोखोम मेडिसिन होनाय मोनजाबाय बेमारफोराबो बारा जालांबाय डक्ट'र सहराव थांनांगौबाबो थाइसे थाइनैजों थोला बायदि रोखोम माबानानै बिदिनो एखेबारे थाखा फैसा थोला नालाय फानग्लुं फानसि हा हु गैयै